مجھے بہت سے محاورے اور کہاوتیں پسند ہیں جو اپنی جامعیت اور گہرائی کی وجہ سے دل کو لگتی ہیں ان میں سے چند ایسے ہیں جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو انتہائی خوبصورت خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں ایک بہت مشہور اور پسندیدہ محاورہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال یہ کہاوت سادگی کے سادگی اور بےلوثی کا درس دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا عمل کرنے کے بعد اسے یاد رکھنے یا اس کے بدلے میں کچھ توقع کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو نیکی اس طرح کرنی چاہیے جیسے دریا میں پانی ڈال دیا جاتا ہے یعنی کسی بدلے کی امید کے بغیر یہ قول ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کا اور دوسروں کی مدد کرنے کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے اور اس کا سبق یہ ہے کہ اچھے کاموں کا بدلہ ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا نیکی کا اصل صلہ خود اس اسے اس عمل میں پوشیدہ ہے ایک اور محاورہ جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز یا عمل اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کسی بڑی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا یہ کہاوت اکثر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی بڑی ضرورت یا خواہش کے مقابلے میں کچھ ناکافی ہو مثال کے طور پر اکر کسی کو بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہو اور کوئی اسے بہت ہی معمولی رقم دے تو اسے اونٹ کے منہ میں زیرہ کہنا درست ہوگا یہ کہاوت ہمیں اس بات اس بات کی یاد یاد دہانی کراتی ہے کہ کبھی کبھی ہماری کوششیں یا وسائل کافی نہیں ہوتے اور ہمیں مسئلے کی نوعیت کے مطابق ان میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک اور کہاوت جو گہری حکمت رکھتی ہے وہ یہ ہے جو بوئے گا وہی کاٹے گا یہ کہاوت کرما کے اصول کو بیان کرتی ہے جو اس بات پر زور دیتی ہے کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اگر کوئی اچھے اعمال کرتا ہے تو اسے اچھے نتائج ملتے ہیں اور اگر برے اعمال کرتا ہے تو اس کے نتائج بھی ویسے ہی ہوں گے یہ کہاوت ہمیں محتاط رہنے اور اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے یہ کہاوتیں اور محاورے ہماری زبان اور ثقافت کا ایک اہم حصہ ہیں ان میں جو حکمت اور سبق چھپے ہیں وہ ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اسی طریقے سے دوسرا محاورہ ہے جیسے کہ کسی کو بولا جاتا ہے کہ مرا مرا بیل گھاس کھاتا نہیں اور گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کسی کام کو کہا جائے اور اسے اور وہ اس وقت کو نہ کرے یا کسی جو آلس کی وجہ سے کسی کو ترغیب دلانے کے لیے بولا جاتا ہے کہ بھائی اتنا وقت وقت کی اہمیت اور اس کی نوعیت کو بتانے کے لیے کہ اتنا اہم ہیں کہ جس طرح مرا بیل گھاس نہیں کھاتا اسی طرح سے گیا وقت پھر واپس ہاتھ نہیں آتا ہے چاہے انسان کتنی بھی زندگی اس پہ پیٹے چاہے کتنا بھی اس پہ آنسو بہائے چاہے روئے وہ جو گیا تو وہ گیا وہ اب واپس نہیں آتا